नमस्ते सर हाँ बताइए सर हाँ सर मैं तो वही काम ही करता हूँ बताइए कितना चाहिए था

हाँ सर तो उसके लिए तो चौड़ी लकड़ी चाहिए न मोटी लकड़ी चाहिए आपको हाँ सर तो मिल जाएगी सर बताइए कोई कार कोई कारपेंटर आते हैं तो आप ही को पता होगा न कितना लगेगा हमारा क्या हम तो लकड़ी सप्लाई सप्लाई कर देंगे जितना आपको चाहिए उतना कर देंगे हाँ तो जी वो हम अपने हिसाब से पहुँचा देंगे वो आपको वो वो उतना लग जाएगा और आप बता दीजिए तो हम कब पहुँचाना है मैं अपने हिसाब से लकड़ी की चौड़ाई देख लूँगा तो जी आपका लगभग टोटल जाएगा बीस हजार तक जाएगा ऐसे ज़्यादा नहीं है देखिए हम आपको चाहिए तो हम यहाँ पर जाएँगे पहले जो जिसके यहाँ हमारा तो घर पर लकड़ी उगा नहीं रहे हैं जिसका रहेगा लकड़ी उसके पास से खरीदेंगे उसके बाद आपको सप्लाई करेंगे हाँ तो सप्लाई करेंगे तो उसके लिए अमाउन्ट भी तो लगेगा उतना हम देंगे जितना आप पहले खरीदेंगे उसके बाद न सप्लाई करेंगे आपको किस चीज़ की चाहिए बताइए बबूल की और सफेदा सांगवान या शीशम किस चीज़ की चाहिए सांगवान का बनाएँगे तो वो ऐसे कमजोर पड़ेगा आपको आपको बढ़िया में लेना है बबूल का ले लीजिए बबूल का हाँ तो आपका उस उसका थोड़ा अमाउन्ट ज़्यादा पड़ जाएगा अछा चलिए ठीक है आपको मैं बीस हजार मैं बता रहा हूँ उतना लग जाएगा चलिए हिसाब से लग जाएगा लेकिन तो बताइए कहाँ पर पहुँचाना है ठीक है तो सही मैं पहुँचा दूँगा लेकिन तो अमाउन्ट जो कह रहे हैं कि ज़्यादा है लेकिन तो बहुत करेंगे हम उन्नीस हजार में कर सकते हैं उससे ज़्यादा उससे कम नहीं कर सकें अरे हमें भी पड़ना चाहिए न मैं बता रहा हूँ न कि अब जाऊँगा फिर ले जी कर जिसके पास रहेगा लकड़ी उसके यहाँ से हम खरीदूँगा उसके बाद न सप्लाई करूँगा आपके पास ठीक है सर मैं भेज दे रहा हूँ आपको मऊ में भेज दे रहा हूँ ठीक है सर नमस्ते